माबा गोदो थारमाने जोङो जोंफोर उन्दैनिफ्रायनो सोलिनानै जाबोनानै जों नुनो मोनदोंर' थारमाने गोदो इसे हास्थि थारमोन दानि दैखरबो दैफोर अखा हाबाबो जोंहा बबेयाव मोनगोन बबेयाव मोना गुबुंले दैखौनो गोहोनानै लाबोनानैसो लोङोमोन आरो बेनिफ्राय दा दैया रानबाथाय आरो दैमानिखौनो हाखर खुरनानै अनथाइजों स्राय स्राय खालामनानै खुरैजों खावखां खावखां बिदिनो ओरैनो मोनानि फुंनि खेबफा खेबफा जौदुजों बुरजा बुथुमनानै बिदिनो लायनानै खावै खावै लायनानै लोंफैयोमोन ओमफ्राय दा बेफोरबायदि लोंनाय जानायफोरा आरो टाइमआ दा एसे खस्थ' नंला ओमफ्राय दा गेजेर गेजेर दा दंखलबो होबाय आरो गेजेर गेजेर दालाय दैबो ओंखारनायबो होबाय लामा लामा दा बेफोर बायदि प्रब्लेम फैया एसे आरो दा ए खेथि बाथिफोरालाय दा गायदों फुदोंबाबो दा समयाव सानदुं राखाव रासि सानदुंबा सानदुं अखाबा अखा बेनिफ्राय आरो दा बोरमा मोसौफोरा अखा हाबा आलाय सिलाय जायो दै गिदिरबा बारनो हाया थांनो हाया जेखैबो सानफा सानफा न'आव खानानै लाखिनाय जायो दंफां बिलाइ हाननानै खाबथा खाबथा दंफाङाव खाबथा खाबथा होयो बेफोरखौनो सानसे सानसे जाहोनानै दोनो ओमफ्राय अखा खारबाथाय दसे एंगार होयो एंगारनानै बेनिफ्राय गावसोरबो सोलिनानै आथुर आथुर उदैया उखैनाय मोनदोंबाथाय सिथ्लायावनो मावबाफोर जासिगोन जानानै ओमफ्राय आरो ग्रोब अखाया जुरिना होबाथाय आरो ग्रोब खारबोलायबाय बेबायदि जायोर' बेनिफ्राय दा अखाफोरा आरो अयथासार हानायाव दैबाना जाबाथाय एखे बोजोंबो थांनो हाया जायो मानसियाबो थांनो हाया जायो आरो ओजोंहा गायनाय फुनायफोराबो जोंहा दैबाना जाबाथाय खोथिया फुनो गोनांफ्राबो बन्द' जायो आरो दै रानागौमानि थाथ'सिगोन दैया रानदोंबाथाय दाननानै हरनायफोराव दुब्लिनि आलिफोरखौ दानना हरनायाव दैया इसे ससाय लांबाथाय होनबाना फुथारनो गोनांफोरा फुहैथारो बेनिफ्राय फुनानैबाबो दसे समयखौ फुनानैबाबो फैबाय अखानायै आरो गायब्रब फुब्रब खालामसिगोन र' सानदुंबा सानदुं अखाबा अखा जायो नालाय बेफोरबायदिनो खालामो ओमफ्राय दा बरथमान दासानदै गायनाय फुनायफोरावबो दा एसे माबा मोनला आरो दा खस्थ' मोनला गेजेर गेजेर बिदिनो अखा मोनो गेजेर गेजेर बिदिनो सानदुं मोनो गायनाय फुनायफोराबो आरो दैफोराबो एसे ओयनाय जाला दा खेथि बाथिफोराबो समयाव मोजां समयाव बेया बेबायदि जायो बोरि बाख्लाफोरालाय इसेबाबो रानस्रावनाय नालाय खेथि बाथिफोरा हासार गैया नालाय बालासिया हा बिदिनो बबावबा मोजां जायो बबावबा बेया जायो र' जेराव दै अरनाय हा बिदियाव खेथिफोरा मोजां जायो बेफोरबायदि जायो आरो थारमाने ओमफ्राय दासानदि जाबाय दं गायबाय दं बिदिनो आइ आफायाबो राननानै थैथ'वाखै एख' जाथवाखै दासानदि बेफोरबायदि जाना दं आरो गासैबो मोसौ मोसाफोराबो बिदिनो खाथि खालायावनो एंगारना होयो जायो खाथि खालाफोराव न' दराव होनानै दोनो बेफोरबायदिनो खालामो आरो थारमाने है आरो बेफोरबायदि आरो दा दंफां लाइफां आरो हाजो दैमुनालाय जोंनिया हाजो दैमुआव होलांबाबो मोनालायो एखे लामा लामा नेनानै थायो मोसौ फैनायखौ नेबाय थायो हाजोआवबोथ' जों होनानै लायनो हायाना हौवानि फिसाफोराबो ओमफ्राय बेसे खोमसिना थाबाय थागोन मोसौखौ बिसोरबो जालु जालु जानायावनो जानायावनो बेसेबा हाजोआलागि दावगा लांफ्लाङो बेनिफ्राय गाबै गाबै फालोफोरखौ नागिर नागिर मोनानानै एखे फैगोन आरो लामा लामा बेरा होयैफोरनि माइफोरखौ एखे जाबोसिगोन ओजोंहा ओजोंहा अखानायै मानसिफोरा खेथि जाजानायफोरा रायसिगोन मोना मोना मोसौ होलाङो मोसौखौनो मोजाङै होबोया मोसौखोनो मोजाङै नागिर नागिर होबोनो रोङा मालायनि खेथि बाथि माखाखौ एसेबां जालाङो ओरै होननानै रायजायो र' मानसिफोरा जायनि मोसौनि मालिखफोरा बेफोरबायदि थारमाने बेखायनो दा दा माबानायफोरा माबायदि नायनायफोरालाय लोंनाय दैफोरा दा नोंसोरनिया माबायदि दा लोंनाय दैफोरा आं होननांगौ नोंसोरनि नोंसोर दा दै लों माबानि लोंनायफोरा माबायदि नोंसोरनि गामियाव दै लोंनायफोरा माबायदि होनदों दा आंनि गामियाव दै लोंनायफोरा माबायदि साफा नंगौना नङा जोङो दा दैखौ बबेयाव लायो बबेयाव मायो जों दा खस्थ' खालामनानैबाबो लायनानै लोङो आरो दा नागिर नागिर दंखल माबानानै बानायनानै दा जेराव दंखल दङ बेयाव थांनानै जों दा माने लाबोनानै लोंफैयो आरो जेराव मोजां खोनायो बेयावनो थाङो खायसे आयरन दं खायसे आरो दै सिखिनाय लायाना दासो फिल्टार बानायबाय मानसिफोरा गोदोथ' फिल्टारानो बानायामोन नोंखौ नुयै आंखौ नुयै दा सासे सानै बिदि बानाय बानाय लोंबाय दा गोनां गोयैबाबो किसुमाना सोरबाफोर फैबाथाय फिल्टारनि नोंसोरहा दै सरनाय दंना गैया होननानै बियो ओमफ्राय दङ होनबाथाय अ फिल्टारनि दै सरनाय दंबा लाबो दे नङाबाथाय जों लोंनो हाया किसु गामियाव फिल्टारखौनो बहाया ओइ माबानि दंखलनि दैखौ आजिखालि दंखलनि दैखो साफा होननानैबाबो फोथायनो नाङा तारमाने आयरन इसेबाबो फैयो ओरै होननानै तारमाने लोंनो नागिरा बेबायदि जायो आरो थारमाने